جی جی جب مجھے کوئی پروموسنل میسج موصول ہوتا ہے تو میں فوراً اس پر عمل نہیں کرتی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آفر ہر کسٹمر کے لیے نہ ہو ہو سکتا ہے وہ آفر صرف کچھ مخصوص صارفین کے لیے ہو اس لیے میں سب سے پہلے اپنے موبائل آپریٹر سے کے کسٹمر کیئر سے رابطہ کرتی ہوں میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے ایک آفر کا میسج آیا ہے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں یہ آفر میری نمبر پر لاگو ہوتی ہے یہ یا نہیں جب میں کسٹمر کیئر سے بات کرتی ہوں تو میں تین چیزوں کی وضاحت چاہتی ہوں سب سے پہلے یہ آفر کب سے کب تک کے لیے ہیں دوسری دوسرا کیا یہ آفر میرے موجودہ پلان پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں تیسرا اگر لاگو نہیں ہوتی تو اس کے کیا وجہ ہے کیا کوئی خاص شرط ہے کوئی خاص معیار ہے جس پر میرا نمبر پورا نہیں اتارا اترتا جی جی اگر وہ آفر میری نمبر پر لاگو نہیں ہوتی تو میں اس بارے میں مکمل معلومات لیتی ہوں مسئلہ یہ کہ آفر کن صارفین کے لیے ہے کیا اس آفر کے لیے کوئی خاص ریچارج کرنا پڑتا ہے یا کوئی پرانا پلان ہونا چاہیے میں ان سے پوچھتا ہوں پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کیا میں اس آفر کے لیے اہل ہو سکتی ہوں اگر ہاں تو مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ آئندہ ایسی آفر مجھ پر بھی لاگو ہو سکے